اگرچہ میں خود گیمز نہیں کھیلتا لیکن گیم کی مختلف اقسام کو سمجھتا ہوں اور اگر مجھے پسند کرنے کا موقع ملے تو آر پی جی یعنی رول پلئنگ گیمس میری پہلی پسند ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آر پی جی گیمس میں کھلاڑی کو ایک کردار میں ڈھلنے کا موقع ملتا ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے کہانی کو آگے بڑھاتا ہے اور دنیا کو ایک مخصوص انداز میں دریافت کرتا ہے ان گیمس میں کردار کی ترقی جذباتی کہانی اور کھلا ماحول مل کر ایک مکمل تجربہ بناتے ہیں جو صرف تفریح ہی نہیں بلکہ سوچنے منصوبہ بنانے اور جذبات سے جڑنے کا ذریعہ بھی بناتے ہیں گیمس جیسے اسکائی رن دا وڈجٹ تھری یا ماس افیکٹ اسی کی مثالیں ہیں جہاں ہر فیصلہ کہانی کو مدر سکتا ہے